खाना बनै छै डेक्चीमे भात बनेलहुँ कूकरमे दालि दै छियै चम्मच करछुल अनलहुँ छोलनी अनलहुँ अपना तब मसाला पिसलहुँ पत्थर सिलौटपर मसाला पिसलहुँ तऽ तब सब्जी बनेलहुँ भात बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ कूकरमे दालि बनबै छियै डेक्चीमे भात बनबै छियै प्लेटमे परसै छियै तब खाना खाइ छियै आ चकला बेलनासँ रोटी बेलै छियै रोटी बेललहुँ लोहिआमे माछ अलग अगलल बर्तन रखने छी लोहिआवला माछके तऽ ओ अलगसँ हम अपन बनबै छियै एगो सब्जी बनबैवला अलग रखने छियै अलगसँ करछुल सब्जियो बनबैवला रखने छियै माछो बनबैवला रखने छियै ओहिमे अलग अलग हर खाना बनाबै छियै अलग ओहिमे दालि ओहिमे बनेलहुँ माछ ओहिमे बनेलहुँ सब्जी ओहिमे बनेलहुँ आ एहि अथिमे मस सिलौटमे मसाला पीसि कऽ तब लोक भूजि कऽ हर चीज तब मसाला लोक तब सब्जी बनाबै छै तरकारी कटलहुँ चक्कूसँ तरकारी काटै छियै फाँसुलसँ तरकारीमे एगो फाँसुल रखने छी अलग चक्कू रखने छी अलग सब्जी काटैवला वैष्णव लेल अलग रखने छी जे ओहिसँ अपन अहाँ माछ बनेलहुँ ओसभ बनलै ओहिसँ कटलकै खोँटलकै अलग अलग सभ अपन हर चीज रखने छी सामान आ ओहिसँ अपन बना कऽ सब्जी अलग बनेलहुँ माछ अलग बनल दालि अलग बनल भात अलग बनल जे लोकके रहै छै फैशन करैके अलग अलग बना कऽ लोक खेलक आ अलग लोक सभचीज कए कऽ रखलक अलग खेलक एकमे लोक समगाता लोक किछु नहि लोक करै छै आइ काल्हिक जमानामे कोइ वैष्णवे आबि गेल तऽ खेलक साँकट रहल तऽ ओ वैष्णव छीपामे खेलक स्टील छीपा भेल फूल छीपा भेल ओहिमे खेलक लोक आ वैष्णवके रहै छै अलग बर्तन कनि रहतै तब ने ओहिमे ओ खेता नहि तऽ वैष्णवा आदमीके तऽ भिनकि गेलै ओहिमे नहि खेतै आ साँकट लोकके तऽ कोनो बर्तनमे खाए लैत छै कोनो लोटामे पानि पी लै छै आ तऽ वैष्णवा आयल तऽ अपना अलग बर्तन कए देने छियै अलग अथि कए कए तऽ ओहिमे हुनका खाए पियै ले दै छियै आ अपना कोनोमे अपना खाए पी लै छी कोनो बर्तनमे साँकट लोक लोटामे पानि पी लेलहुँ हुनका लेल अलग जग रखने छी हुनका लेल अलग लोटा गिलास रखने छियै ताहिमे ओ पानि पियै छथिन हुनका खाय लेल देलहुँ नियम निष्ठेसँ आ नहि तऽ ओ तऽ भिनकि जथिन तऽ खेथिन नहि तऽ हर चीज अपना अलग अलग कए कऽ अलग अलग खाना खाइ लऽ दै छियै आ अपना एहिमे खाए लेलहुँ हुनका ओहिमे देलहुँ खाय लेल तऽ से नहि करबै तऽ कोनो कुटुम लोकके दरवज्जापर वैष्णवा भागि जेतै नहि खेतै अपना ओहिमे अलग अलग कए कऽ अपना खाय लेल दै छियै